हेलो जी पूजा जी वो तो आप करवाएंगी ना मैम मैं म्यूजियम से बोल रही हूँ मैडम अभी तो सर्दी का सीजन है ना तो दिवाली के बाद एक्चुअली बहुत भीड़ आई हुई है यहाँ पे हमारे जोधपुर में तो अभी तो बुक नहीं हो पाएगा तो आपके लिए कोई और डेट बुक कर दूँ मैं मैडम ऐसा है कि जोधपुर से दूसरे एयरपोर्ट से जैसे कि आप अंदर आएंगे तो मेहरानगढ़ किला आपने देखा हुआ है उसपे विजिट किया होगा वेबसाइट पे तो किला तो अंदर आते आते इसमें एक बड़ा सा म्यूज़ियम है जिसमें राजा महाराजाओं की तलवारें हैं एक रेस्टोरेंट है यहाँ गलीचे हैं समान खरीदने के लिए है गणगौर है और राजा महाराजाओं के कपड़े वेशभूषा सामान सारी ही चीज़ें हमाने म्यूज़ियम में डाल रखी है तो आपके बच्चे बहुत ही इंजॉय करेंगे और रही बात किराए की तो एक बच्चे पे सौ रूपए की फीस आएगी म्यूज़ियम को देखने के लिए और ट्रस्ट की तरफ से अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आपको सेवेंटी परसेंट पेमेंट पहले करना पड़ेगा एटलीस्ट एटलीस्ट दस दिन पहले तो आपको मैडम सत्तर परसेंट पेमेंट करवाना ही पड़ेगा क्योंकि अगर आप बुक नहीं करवाओगे तो हम आपके लिए वो समय नहीं दे पाएंगे क्योंकि अभी मैं मेम फिफ्टी परसेंट तो नहीं हो पाएगा रही बात आप स्कूल के बच्चों को लेकर आ रही है तो मैं अपने सर बात जरूर करूंगी एक बार ट्रस्ट के मालिक से कि बच्चों के लिए स्पेशल डिस्काउंट दे आपके बच्चों की स्कूल में संख्या कितनी है कितने बच्चे आ रहे हैं ढाई सौ बच्चे हैं फिर मैम हो जाएगा आपका फिफ्टी परसेंट आपके स्कूल में किस एज के बच्चे ज़्यादा है किस एज से लगा लो किस एज की अच्छा तो मतलब ढाई सौ बच्चों हाँ ढाई सौ बच्चे एक ही कैटेगरी के हैं हाँ तो फिर मैम हमारी हर साल में एक बार स्कीम आती है जिसमें हम टूरिस्ट को फिफ्टी परसेंट का डिस्काउंट देते हैं प्लस होटल का कन्वीनियंस भी देते हैं जिसमें आप बच्चों को फैमिली मेंबर्स को सबको ही ला सकते हैं तो वो ऑफर अभी चला गया है मैम फिर भी ठीक है मेम आप कह रही हैं तो मैं एक बार फिर से सर से बात कर के देखती हूँ कि बच्चों के लिए डिस्काउंट में और कितना मैं कर सकती हूँ तो आप एक बार मुझे कल शाम को कॉल कर लीजिए और अपना जो भी है एडवांस दे के सीट बुक करा लीजिए बच्चों के लिए ठीक है मैम